पौधा बहुत सारा किस्मके होइत छै जाहिमे बहुत सारा पौधाके जादा गरमी चाही आओर बहुत सारा पौधा होइत छै कि ठण्डी होइत छै लेकिन बहुत एहन पौधा होइत छै कि उसका ठण्डी आओर गरमी एक तापमान चाही जेहिके कारण पौधा मुरझा भी जाइत छै आओर अच्छा भी होइत छै जेना हो गेलै कोबीके पौधा बहुत नाजुक होइत छै आओर टमाटरके भी पौधा बहुत नाजुक होइत छै एहि कारण ओकरा छिलका आओर हमेशा टाइम टाइम पर देल जाइत छै कि पौधा नहि मुरझाए आओर टमाटरके भी उसी तरह कयल जाइत छै जो छिड़काव नहि देल जाइत छै एहि कारण पौधा पर जादा विशेष ध्यान देल जाइत छै कि पौधा नहि जल्दी मुरझाइ पौधा हरा भरा रहै एहि चलते पौधा पर जादा विशेष विशेष करके ध्यान देल जाइत छै जाहिमे पौधा हरा भरा रहै आओर एकरा कोइ क्षति नहि पहुँचै एहि चलते पौधा पर हमेशा ध्यान रख कर ही सभ देखल जाइत छै कि कोन पौधा किस समय लगाएल जाए समय पर सही पौधाके लगाबैत छियै तभिए जाकऽ पौधाके जादा विशेष विकसित होइत छै